हिन वक़्तु मुंहिंजी उमिरि ॿियासी साल आहे पेंशन मां सुठो गुज़ारो थिए थो पर पाण खे मश्ग़ूलु रखण लाइ कुझु नंढो वॾो किथे बि कमु मिलंदो आहे कंदो आहियां जंहिं मां टाइम बि पास थींदो आहे ऐं आमदनी बि थिए थी ऐं मां ख़ुशि आहियां